सिंधी असांजी मात्र भाषा आहे नंढपण खां घर वारनि सां गॾु सिंधीअ में ई ॻाल्हायो आहे पासे में जेके रहंदड़ु आहिनि उन्हनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायो आहे असां अजमेर में रहंदासीं जंहिंजे जॻहि में असां मसवार ते रहंदासीं धीरे धीरे उहो असांजो ॻाल्हाइणु ॿुधी करे उहो बि उअई उअई अख़र चवणु लॻा असांखे हेॾी ख़ुशी पई थिए की उन्हनि खे बि सिंधी अचणु लॻी आहे जॾहिं असां अजमेर मां हिते आयासीं त जंहिं बैरक में रहंदा हुआसीं उन में पासे में जेके घर हुआ उहे मद्रासीनि जा हुआ हिक मद्रासीअ जो हिक सिंधी छोकिरे सां ॾाढो प्यारु थी वियो ऐं हू चवनि पिया असां मद्रासीअ सां न कंदासी पर हुन मूंसां वेही करे सिंधीयुनि जी भाॼियूं सिखियूं सिंधीयुनि जा खाधा ठाराहिणी ठाहिणु सिखिया ऐं उनखां पोइ एतिरो सिंधी ॻाल्हाइणु लॻिया हाणे जॾहिं उहो मिलंदा आहिनि त इहो लॻंदो ई न आहे की छोकिरी सिंधी न आहे का मद्रासी आहे ऐं सभु ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं सिंधी असांजी भाषा एतिरी त सवली आहे जो उन में ऐं अख़रु बि एॾा मिठा आहिनि जो ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे सिंधीअ जे लाइ मां कंहिंजे घर में वेंदी आहियां अगरि हू पति पत्नी पाण में हिंदीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि त मां रड़ कंदी आहियानि छो भई सिंधी आहियो वरी हिंदी ता ॻाल्हायो ऐं ॿारनि खे बि तां हीअं हेरींदा त ॿार त सिंधी विसारे छॾींदा की असां सिंधी आहियूं हिन करे सिंधी भाषा इहे असांखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं सिंधी जो जेको असांजे लुत्फ़ु मिलंदो आहे अहिड़ो ॿिए कंहिं बि ॿोलीअ में कोन्ह मिली सघंदो